آج کل کے معاشرے میں والدین اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ بچوں کو موبائلس دے کر بٹھا دے رہے اور وہ والدین کی ایک غلطی کی وجہ سے بچے فونوں میں اتنے مصروف ہو رہے کہ اُنہیں دوسرے کھیلوں کے بارے میں اطلاع نہیں ہے تو والدین کو چاہیے کہ اپنی مصروفیت کی غلطی کی وجہ سے بچوں کو موبائل نہ دیں اور جتنا ہو سکے اپنی فییملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اگر میں اور اُن کے اُنہیں بتائیں کہ موبائل سے ہمیں کتنے نقصانات ہے اور اُنہیں دوسرے موبائل سے ہٹ کے اور بھی کئی گیمس ہے اب اُن کے بارے میں بتائیں جیسے کرکٹ ہے کھو ہے کبڈی ہے ایسی کئی چیزیں یہ کھلے آؤٹ ڈور گیمز ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے اور ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے بیان کرے اور ہمارے ہیلتھ کے لیے بھی اچھے ہیں اور اسکرین موبائل جو استعمال کرتے ہیں آنکھوں پہ افیکٹ کرتے ہیں اور اُن کے ہے ہیلتھ پہ بہت اثرات پیدا کرتے ہیں والدین اِن سمجھائیں گا اِن کی جگہ میں ہوتی ہوں تو میں اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے اُن کے ہیلتھ کے تعلق سے اُنہیں گیمز